आमी पंदरा ऑगस्टा दिसा अशे गोड करता पातोळ्यो आनी दोणे आतां पातोळ्यो करता जाल्यार कशें करपाचें पयलीं तांदूळ फुगोवंक घालपाचे रातभर आतां आयज तर रातचे घालता फाल्यां सकाळचे कशे आमी ते वांटपाक घालता वांटपाक घातले म्हणटकच वांटून वांटपाक सारके तें पीठ कशें हें जाता वांटपाक कशें घालतात मागीर तें ते मिक्सराचेर वा ग्रांयडराचेर घालता आमी ते तांदूळ सोक केल्ले आसा ते तातूंत उदक घालता आनी ते वांटून दवरता ते वांटून सारके पीठ कशें केलें म्हणटच ते सायडीक दवरता आमी आनी दुसरे सायडीच्यान म्हणल्यार गोड चून करता गोड चून कशें करप थोडें गोड हाडटा आनी चून तातूंत मिक्स करता मिक्स केले उपरांत गोड चून करून दवरता सायडीन मागीर आमकां तें करतलो जाल्यार फुडें पातोळ्यांचीं पानां जाय पडटा पातोळ्यो पातोळ्यांची पानां हाडलीं म्हणटच धुवन बरी दवरपाची धुवन दवरलीं म्हणटच सायडीन दवरली म्हणटच दुसरें म्हणल्यार उजो करपाक जाय आमी गॅसाचेर करीना गॅसाचेर भायर रान्नीचेर करता रान्नीचेर म्हणल्यार ओल्डन आदल्यो वस्त म्हणल्यार आमी जे कोंपरो कितें म्हणटात कोपऱ्यांत उदक घालून तातूंत मातशें उंच कितें दवरता म्हणल्यार आयदन कशें ओर कट्टी कशी दवरता ताचे वयल्यान प्लॅट दवरता स्टीलाची ताचेर मागीर आमी ह्यो पातोळ्यो ज्यो उदक घालून खतोखतो म्हणून दवरता दुसरे सायडीन आनी दुसरे सायडीच्यान आमी पातोळ्यांचीं पानां जीं आसा पळय पातोळ्यांच्या पानांचेर पीठ जें आसा सारकें ओडटा आनी सारकें घालता ताजेर आनी मदल्यांतल्यान सारकें थोडें गोड चून घालता आनी ते फोल्ड करून पंदरा ते वीस जाले म्हणटच आमी तें कोपऱ्यांत घालता आनी उकडपाक दवरता ह्यो जाल्यो आतां पातोळ्यो आनी दोणें आसता दोणें तशेच दोणें करतलो जाल्यार कितें पणसाचीं पानां आमी घेता पणसाचीं पानां अशीं घेतलीं म्हणटच न्हय व्हीर आमी पळयता पणसाचीं पानां अशीं कोन कशे केले म्हणटच ताका व्हीर लावन कोन कशे करून दवरता ताका पणसाच्या पानांक सायडीच्यान अशें पीठ लायता आनी तातूंत गोड चून घालता आनी वयल्यान परत पीठ घालता तशेंच घातलें म्हणटकच दोनूय वस्तू कोंपऱ्यांत घालता आनी उकडपाक दवरता उकडलें म्हणटकच हें आतां जालें म्हणटकच सारकें कळटा म्हणचे घट्ट कशें जाले म्हणटकच तेन्ना रेडी जाता ते मागीर ते काडून दुसरे जे आसा पळय करपाच्यो उकडपाक त्यो घालता त्यो जाल्यो म्हणटकच मागीर रेडी तशेंच आमी क्रिस्मसा कडेन दोदोल आनी बिबीक अशें स्वीट करतात तें स्वीट आतां कोणाक जाय जाल्यार हाफ किलो अशें करता जाल्यार अराउंड फायव्ह हंड्रेड कशे पडटा करपाक मोस्टली आमी ते क्रिस्मसाक आमी तोंड गोड करपाक लागून हाडटा ओर करता आमी तशेंच नेवऱ्यो नेवऱ्यो करता जाल्यार पीठ पयलें कालोवचें पडटा पीठ आनी घालून सगळें दुसरें म्हणल्यार भितर इन्ग्रिडियंट कितें घालता नेवऱ्यांत भितर जें घालता पळय चून घालता रवा साकर टूटी फ्रुटी वा पासां वेलची तें घातलें म्हणटकच आमचे नेवरेंत सारकें मदीं घालता उदक लायता सायडीच्यान आनी फोल्ड करता आनी दुसरे सायडीच्यान गॅसार तोप वा कितें दवरता तातूंत तेल घालता बरें गरम जालें म्हणटकच आमी घालता नेवऱ्यो तातूंत घालता आनी भाजता आनी काडटा आनी मागीर तें आमी सर्व करता मागीर मागीर सेरिनाद वा कितें आसता पळय तेन्ना मागीर आमी एवरी सगळे सगळे कोण विझीट करता घरांनीं तांकां आमी मागीर सर्व करता